हलो नमस्ते हाँ हमारे यहाँ डांस सिखाया जाता है हमारे यहाँ डांस मतलब पहले के भी जैसे कथक वाला है औ आज कल के भी डांस हर के डांस सिखाए जाते हैं डिस्को है जैसे क्या हाँ हाँ सब मेर का डांस सिखाती हूँ मतलब जो बच्चे क्या करे जैसे हमारे जो बच्चे जैसे डांस सीखना चाहते हैं वही प्रकार का डांस सिखाया जाता है अरे ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सौ रुपये पड़ते है हाँ फीस हमारे बहुत कम लग रहे हैं आप तो चार सौ दे देना चलो ठीक है आप कह रहीं हैं इतना तो तीन सौ ले लेंगे हम डांस सिखा देंगे जो जैसा डांस सिखेगा हम सिखा देंगे अरे वही शाम के टाइम चार बजे आ जाओ

सेंटर हमारा यहीं गौरव दरवाज़ा में है दरवाज़ा दरवा यह गौरव दरवाज़ा यही पास है जो कम जो बी आर सी स्कूल है बस यहीं रोड से गया है अंदर हाँ हाँ ख़ैराबाद में किस टाइम पर होगा अरे वहीं शाम के टाइम चार से पाँच तक आप आ जाए ठीक

अड्मिसन के लिए आधार कार्ड ले आना और हाँ आधार कार्ड ले आना बस यही ले आना बस आधार कार्ड ज़्यादा ज़रूरी होता है हाँ आधार कार्ड ले आना वह बहुत ज़रूरी भी होता है और दूसरी बात वह भी अपना और जो कुछ अपने तुम्हारे प्रूफ रखे हो एक दो लेते आना

हाँ टाइम बता तो दिया आपको चार से पाँच तक आ जाना ठीक हाँ चाहे चार बजे आ जाओ चाहे पाँच बजे आ जाओ हाँ यह टाइम पर आ जाओ बस चार पाँच हमारे दो बैच चलते हैं उसी में तुम्हारा हो जाएगा ठीक क्या चल रही है बेटा अरे हमारे यहाँ कम से कम दस बारह लोग तो सीखते हैं दो बजे के लिए समय निकालना पड़ेगा फिर तो दो बजे का समय निकालना पड़ेगा फिर जैसा होगा वैसा आपको बता देंगे नहीं तो हमारा चार से पाँच तक का यह यह टाइम तुम्हारा ठीक है और जैसे दो चलो तुम्हारा हम समय दो बजे का हम देख लेंगे ठीक जैसा होगा हम तुमको बता देंगे ठीक नमस्ते